मेरे द्वारा उपयोग किए जानेवाले ऐप्स में सबसे अधिक व्हाट्सअप है और यूट्यूब गूगल ये सारे ऐप्स अत्यधिक यूज किए जाते हैं कारण कि जैसे गूगल है या यूट्यूब्स हैं तो इनसे तो दुनियाभर के इंफॉर्मेशन निकल जाती है और जो भी फेवरेट चीजें होती हैं वो सब इनके थ्रू पता चल जाती हैं इसके अलावा व्हाट्सअप एक ऐसा ऐप है मेरा जिसके जरिए मैं लोगों से अपने मन के विचार शेयर कर पाती हूँ और और भी कई सारी जो भी दैनिक बातें होती हैं या कोई कोई डाटा इंफॉर्मेशन होता है मेरी संस्था संबंधी भी तो वो सब कुछ मैं इस व्हाट्सअप एप्स के जरिए एक दूसरे से आसानी से शेयर कर पाती हूँ और गूगल और यूट्यूब ये इंफॉर्मेशन तो देते ही हैं साथ में मुझे बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी इनसे मिलती रहती है